हम अस्पतालके बारेमे कहऽ चाहैत छी जे एहिठमाके जे अस्पताल छै सरकार तऽ बहुत जगह जगह गाँवमे जे छै से अस्पतालके जे छै से व्यवस्था कयने छथिन लेकिन एहि व्यवस्थामे जे छै से किछु एहन व्यवस्था छै जे मतलब लोक बीमार जहन पड़ल रहैत छथिन तऽ हुनका चाहिओ कऽ ओहि अस्पताल तक नहि पहुँच पबैत छथिन ओकर कारण छै जे पहिल कारण जे मतलब अस्पतालके जे छै से देख रेख ढंगसँ नहि छै ओहिठमा बेड छै नहि छै मतलब अस्पतालमे जे छै से अहाँकेँ दरबान रहबाके चाही नर्स रहबाके चाही डॉक्टर रहबाके चाही आओर नियमित रूपसँ आबऽके चाही आओर जायके चाही तऽ कोनो दिन एलथि कोनो दिन नहि एलथि एहि सबके मतलब की कहैत छै अथीमे जे ओ अपना ड्यूटीमे जे छै से हमेशा लागल रहथि एहन अस्पताल चाही अस्पताल हमरा सबके कोनो यदि गाँवमे केओ यदि बीमारो पड़ि जाइत छै पड़ि जाइत छैथ तऽ हुँनका सरकारी अस्पताल नहि जाके प्राइवेट अस्पतालमे जायके पड़ैत छनि कथी लऽ की सरकारी अस्पतालके जे व्यवस्था छै ओ व्यवस्था हमरा स्तरसँ जे छै से हमरा बढ़िआँ नहि लागि रहल अइ सरकारसँ आह्वाहन करबनि जे एहि अस्पतालके मॉडिफाय करबाउ आओर अस्पतालके सुचारू ढङ्गसँ नियमित रूपसँ जे छै से मतलब अस्पतालके चालू करबाउ कथी लऽ लोग प्राइवेट होस्पिटलमे जयतै जखन सरकारी होस्पिटल अहिए हमरा गाँवमे तहन प्राइवेट होस्पिटलमे जायके कोनो जरूरत नहि छै आओर अस्पतालके लेल लगमे अस्पताल रहितो मुजफ्फरपुरके मेडिकलमे सदर होस्पिटलमे जायके पड़ैया ई सब जे छै से मतलब यदि हमरा गाँवमे अपन होस्पिटल अपन अस्पताल यदि सही रहै सही भऽ जाय तहन कोन जरूरी छै मुजफ्फरपुर जायके या दरभङ्गा जायके सरकारसँ आह्वाहन करबनि जे अस्पतालके बढ़िआँ ढङ्गसँ जे छै से मतलब बनबिऔ जेना गरमीके समय आबि रहल छै गरमीके समयमे जे छै से बच्चा सबके जे छै मतलब अहाँके की कहैत छै बहुत रङ्गके नाना नाना तरहके जे छै से बेमारी अबैत छै आओर मतलब की कहैत छै होस्पिटल जहन अस्पतालमे जाइया तऽ अस्पतालमे जाइया तऽ ओहिठमा दबाइए नहि रहैत छै किछु दबाइयो रहैत छै तऽ ओ इक्स्पाइर बला रहैत छै सही ढङ्गसँ जे छै से दबाइयो नहि भेट पबैत छै तऽ एहि सब चीजके जे छै से मतलब हमरा स्तरसँ जैसे जैसे सरकारके कहबनि जे अस्पतालके बारेमे सेहो कनि निगरानी करिऔ अस्पतालके सुन्दर ढङ्गसँ बढ़िआँ नर्स होबऽके चाही बढ़िआँ डॉक्टर होबऽ के चाही बढ़िआँ ओहि होस्पिटल अस्पतालके देख रेख करऽ बला एकटा नीक दरबान होबऽके चाही जे अस्पताल खुलल अइ लेकिन ओकर जे छै से इँटो घींँचके लोक लऽ जाइया तऽ एहि सब टाइपके जे छै से मतलब अस्पतालके अपन बाउण्ड्री होबऽ के चाही ओहि बाउण्ड्रीके अंदरमे ही जे छै से मतलब अस्पताल होय परिवार नियोजन बला जेना मतलब लेडीज सब छथि हुनको सबके दूर दूर जाकऽ जे छै से अपन परिवार नियोजन बला अथी करबाबेके पड़ैत छनि ओहो सब हमरा गाँवेमे यदि ई व्यवस्था यदि भऽ जायत तऽ हम जे छै से मतलब की कहैत छै कथी लऽ दोसर जगह जायब अपने गाँवके अस्पतालमे जे छै मतलब जे छै से हमसब इलाज करबायब आओर अपना अस्पतालके बढ़िआँसँ देख रेखमे राखब इएह हम सरकारसँ कहऽ चाहैत छी अस्पताल स्वास्थ्य जे छै से मतलब हरेक मनुष्यके जे छै से मतलब स्वास्थे रहैत छै तखने जे छै से किछु और दोसर काज होइत छै यदि शरीर स्वस्थ नहि रहते तऽ किछु नहि भऽ सकैत छै शरीरके स्वस्थ रहेके चाही आओर सुन्दर चाही इएह कही रहल छी हम आओर अस्पतालके जे छै से मतलब हर साल जे छै से ओकर रङ्ग पेंट होबऽ के चाही स्वच्छ रहऽ के चाही अस्पताल तऽ बहुत रहैत छै लेकिन अस्पतालमे स्वच्छता नहि रहैत छै ताहिके लेल अस्पतालके स्वच्छता आओर स्वस्थ शरीर यदि रहतै मनुष्यके तऽ अस्पतालके जायके नौबत नहि एतै आओर अस्पतालमे जँ जाइ तऽ स्वच्छ अस्पतालमे जाइ इएह हमरा सबके सुन्दर लागत बढ़िआँ लागत जय मिथिला जय मैथिली